घरमे गाछीसभ रखवाली सस्ता नहि होइत छै मतलब अहाँ देखियौ कि हम कलम जाइत छियै एक घण्टा रहैत छियै ओहिमे बहुत अथी भए जाइत छियै मतलब कि आब कतेक देर रहबै घरो जेनाइ अइ हमरा मतलब रखवालीसभकेँ गाछमे राखैत छी भरि दिन रहैत छी मतलब आमोके रखवाली करैत छी गाछसभके कलमके आमके ओहिमे आमके रखवाली करैत छी लीचीके रखवाली करैत छी तकरबाद ओसभ सस्ता चीज नहि भेल ओकरासभके रहना चाही पैसा बिना बेसी करना चाही मतलब ओहोसभ अपन जीवन छै ने ओकरोसभके जे मतलब दस घण्टा रहैत छै रखवालीमे एगारह घण्टा रातिमे रहैत छै ओकरबाद आठ नओ घण्टा रहैत छै अपन अथीमे दिनमे मतलब ओकरोसभके घरोमे रखवाली रहैत छै ओहोमे घर सभकिछु रखवाली करैत छै मलतब हमर एक एकगो सामानके निगरानी राखैत छै मतलब ओकरोसभके रहना चाही सभकिछु मतलब कम नहि करना चाही दुनू चीज सेमे रहना चाही तैँ हमसभ घरके रखवाली राखैत छी ओकरोसभके कम सममे भए जेना चाही